नमस्ते सर गोवरमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन करवाना है बी ए क्लास में क्या क्या का क्या क्या कग़ज़ लगेंगे

ठीक है एडमिशन की सरकारी में अगर कम हो जाएगा तो सरकारी में कर लेंगे जी

तब जैसे कै पैसे लगहे

ठीक है